आगोलाव ओम आगोलाव खिथि मावनायाव हालिउवोमोन दाथ' हालिउनानै माय गायोमोन खदाल खदाल दोजा ओम आह माबा होयोमोन दानियाथ' सब टेक्टरजोंसो माबा हालिवो मानो सोलायबाय मानि थाखाय सब फैसानिसो जाबाय दाथ' हालिउनोबो मान हालिया खस्थ' मावनोबो हालिया सब मालायनि सायावसो सब मिचिननि सायावसो जाबाय आगोलाव माय माबा खामनायाबोथ' सब माबा माबादोंदो खालामदोंमोन मख'दोसो खोम माबा खामदोंमोन दाथ' सब टेक्टरजोंसो माबा खामो र' खामो सब फैसानिसो सब मिचिननिसो जाबाय मानो सोलायबाइ मानि थाखाय आगोलाव माय गायनायावबो जों सब सानसे गायनो हायोमोन दानियाथ' सब हालिया सोब ओम फैसानिसो जाबाय सब हाजिरा लानो जाबाय आगोलावथ' हाजिरा मह नङामोन सब माबामोन दा सब हाजिरानि गायजाबाय उनाव सोलायबाइ दा मख'वाबो गैया जाबाय सब मिचिननिसो जाबाय